इक में शूज नुआए जोड़ी तुसेंगी पता गै साढ़े इत्थें ग्रांऽ च चलदे घसी जंदे बूट इक दो बारी लाने कन्नै में नोआए आनलाइन ओह् इक बारी नी चले भाई खड्ड बी क्रास नी होई उंदे कन्नै ते बंदी पेई गे पैसे ते पैसे दा नास होई गेआ तुसें पता गै पैसे कियां कमाए जंदे ते असें ग्रांऽ दे लोकें दिक्खी सुनियै गै चीज लैनी पौंदी ते जल्दी जल्दी मेरे पैसे बापस दे दो मिगी अगर शैल प्रोडक्ट थोह्न तां में कोई इ'यां आखना हा तुसें मिकी इन्ना बेकार प्रोडक्ट दित्ता में कदै जिदंगी च नेहा लैता दा हा नेहा मिगी शूज शैल शैल गरंटी देनी ही उनें कोई गरंटी नेईं किश एह् जेह्का ना ते बापस होई सकदे मिगी समझ नी लग्गी हून केह् करां स्यापा में अते कृपया करियै मेरे पैसे मिकी बापस देउड़ो आ'ऊं बूट हट्टियां लेई लैङ अते ना पता लग्गी जंदा गै इक बारी गै नेही चीज ऐ ते एह्दे शा हट्टिया लैती ओह चीज बारै थ्होंदी कन्नै जल्दी जल्दी ते में गलती करुड़ी लेइयै नुहाड़े शा लैंदी गै नेही ते निही लैंदी ही ते निही होनी ही केह् करां पैहे नास होई गे इक नी रेहा पैसा तुस प्लीज मेरे पैसै मेरे अकाउंट च बापस पाउड़ो